صُبح بخیر مجھے اُمید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے میں ایک خاص کتاب تلاش کر رہا ہوں اور میں سوچ رہا تھا کہ آپ اِسے ڈھونڈنے میں میری مدد کر سکتے ہیں بالکل میں جِس کتاب کی تلاش کر رہا ہوں اِس کا نام دا اِنگما آف ٹائم نام جنیفر اینڈرسن کی ہے میں آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں میں نے اِس کتاب کے بارے میں بہت اچھی باتیں سُنی ہیں اور اِسے پڑھنے کی بے تابی سے اِنتظار کر رہا ہوں ہاں میرے پاس لائبریری کارڈ ہے یہ بہت اچھی خبر ہے آپ کی مدد کے لیے شُکریہ کیا آپ برائے کرم افسانے فِکشن میں میری رہنمائی کر سکتے ہیں میں واقعی آپ کی مدد کی تعریف کرتا ہوں لائبریریاں کتابوں کے ذریعے نٮٔی دُنیاؤں کو دریافت کرنے کے لیے ایسی شاندار جگہ ہیں اِس وقت تو نہیں لیکن اگر میرے پاس مزید کوئی پوچھ گچھ ہے تو میں آپ کو ضرور ذہن میں رکھوں گا آپ کی مدد کے لیے ایک بار پھر شُکریہ میں ضرور کروں گا آنے والا دن بہت اچھا گزرے